ہم سبزیاں زیادہ اگانا پسند کرتے ہیں کیوںکہ ان سبزیوں کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس وافر مقدار میں فراہم ہو جاتی ہیں اسی سبزیوں کو اگانے کی وجہ سے ان کے پتے جانور بھی کھا لیتے ہیں اسی طریقے سے آس پاس اور علاقے کے دوسرے غریب لوگوں کے پاس جو سبزیاں اور دوسری چیزیں خریدنے کی اسطتاعت نہیں رکھتے ہیں ان کو ہم پہنچاتے بھی ہیں اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں اس وجہ سے سبزیوں کو ہم زیادہ اگانا پسند کرتے ہیں